ہلو جی آپ فلپ کارٹ سے بول رہے ہیں اچھا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی کچھ ٹائم پہلے میں نے فلپ کارٹ سے ایک ناول خریدا تھا جی تو ویسے کہ اس میں کافی زیادہ اچھی بات بتائی جا رہی ہیں کہ جی پیج کوائلٹی بھی اس کی تھوڑی بہت ٹھیک ہے اچھا ہے بٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس قیمت کا وہ ناول تھا اس قیمت کی کوالٹی مجھے نہیں ملی ہے جی اور بہت زیادہ اس میں شارپنیس بھی نہیں تھی عجیب سے پیج تھے اس کے جی تو اس کی قیمت زیادہ تھی اور ناول میں اتنی بات نہیں تھی ٹھیک ہے اوکے